ناسک میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں جو یہاں پہ اردو زبان بولنا پسند کرتے ہیں یہاں یہاں کے قبائلی گروہ سے واقف یہاں پہ سب سے زیادہ لوگ اللہ میں بھروسہ کرتے ہیں اور مسجد میں جاتے ہیں ان کی زبان بھی اردو ہے اور یہ عربی میں قرآن پڑھتے ہیں